हॅलो ओला कॅब हय म्हुजें नांव नीशा नायक आसा हांवें चार दिसा पयलीं म्हळ्यार स ऑक्टोबरा दिसा काणकोण सान मडगांवा वसपाक ओला कॅब बूक केल्ली त्या वेळार तो ड्रायवर महेश नायक आशिल्लो म्हाका तुमचे कडेन एक मागणी करपाची आसा फाल्यां म्हुळ्यार इकरा ऑक्टोबरा म्हाका पोणजे वचपाक कॅब ऑर्डर करपाक जाय हांव तुमचे कडेन मागता की तोच ड्रायवर जो म्हाका मडगांवा व्हेल्लो महेश नायक ताकाच तुमी धाडल्यार मातशें बरें जातलें आनी तीच केब धाडल्यार मातशी बरी जातली